नमस्ते नमस्ते

कौन कौन सी सब्ज़ी लिए हैं

सब कैसे दे रहें हैं बताइए

हमको एक किलो टमाटर दे दीजिए एक किलो टमाटर एक किलो पालक बैंगन दीजिए गोभी दीजिए पत्ता गोभी है अच्छा और पीले मटर है अच्छा तो एक किलो मटर भी दे दीजिए और क्या लिए है पालक भी एक किलो दे दीजिए और हर हरी मिर्च भी रखें हैं अच्छा तो एक पाव उसको दे दीजिए अदरक भी रखे हैं हाँ तो सौ ग्रॅम अदरक दे दीजिए हाँ और क्या स सब्ज़ी में है हाँ तो चौराई भी दो किलो चौराई दे दीजिए

अच्छा तो उसको भी आधा किलो दे दीजिए उसको भी दे दीजिए थोड़ा सा आधा किलो वह भी दे दीजिए हाँ आधा किलो उसको दे दीजिए

उसको आधा किलो दे दीजिए